हमरासबके जिलामे अगर उपज बढ़िआँ हेतै ओकरालिए ओ कोशीके भीतरमे जे हमरासबके लोक बसल छै अगर हुनका समुचित बेबस्था भेटि जाए तऽ हुनका उपजा बढ़िआँ हेतै आओर खूब नीक जकाँ अपना ओ जी सकै छथि